اردو کو انیس سو سینتالیس میں نئے ڈومین آف پاکستان کے لئے اتحاد کی علامت کے طورپر منتخب کیا گیا تھا کیونکہ اس نے پہلے ہی برطانوی ہندوستانی سلطنت کے شمال اور شمال مغرب میں مسلمانوں کے درمیان ایک زبان کے طور پر کام کیا تھا اردو کو پاکستان کے ثقافتی اور سماجی ورثے کے لئے بھی دیکھا جاتا ہے اردو برصغیر کی معیاری زبانوں میں سے ایک ہے یہ پاکستان کی قومی اور رابطہ عامہ کی زبان ہے جبکہ بھارت کی چھ ریاستوں کی دفتری زبان کا درجہ رکھتی ہے آئین ہند کے مطابق اسے بائیس بائیس دفتری شناخت شدہ زبانوں میں شامل کیا جا چکا ہے دو ہزار ایک کی مردم شماری کے مطابق اردو کو بطور مادری زبان بھارت میں پانچ فیصد لوگ بولتے ہیں اور اس لحاظ سے ہی بھارت کی چھٹی بڑی زبان ہے جبکہ پاکستان میں اسے بطور مادری زبان آٹھ فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں یہ پاکستان کی پانچویں بڑی زبان ہے اور اردو تاریخی طور پر ہندوستان کی مسلم آبادی سے جڑی ہے